मुंहिंजे घर जे पासे में हिकु माईअ कुतो पालियो आहे इहो कुतो इलाही ख़तरनाकु आहे इनखे धीॿ त छ रखियो आहे पर सुञातल माण्हूं न हुजे त इहो इलाही भौंकदो आहे ऐं पंहिंजो पाण खे छॾण छॾाइण जी कंदो आहे हिकु ॾींहुं मुंहिंजी साहेड़ी मुंहिंजे घर बुक खणणु आई हुई ईअं बुक खणी करे जीअं वञे पई हुन कुते हिनखे ॾिसी वरितो ऐं भौंकणु लॻो तॾहिं इन इनखे पटो त पातलु हुयसि पर तॾहिं बि इहो पटो खुली वियसि ऐं इहो कुतो मुंहिंजी साहेड़ीअ जे पुठियां ॾुकियो ऐं उनखे चक पातईंसि तॾहिं मां पहिरीं त मुंहिंजी साहेड़ीअ खे कुते खां छॾायो ऐं कुते खे रूम में पूरे छॾियमि पोइ मां पंहिंजी साहेड़ीअ खे वरी मुंहिंजे घर वठी वयमि ऐं रत निकिरेसि पियो उते कपिड़ो बधे छॾियोमांसि ऐं रत बंदि कयोमांसि पोइ मां हेडु लॻाईमांसि ऐं पोइ मां उनखे दवा खाने वठी विणयमि उते डॉक्टर उनखे धर्म जी सुई लॻायईं ऐं ॿियूं चौॾहं सुयूं कीअं कहिड़े टाइम ते लॻाइणियूं आहिनि उहो बि लिखी ॾिनईं पोइ मां उनखे उनजे घर छॾे आयमि हीअं मां हुनजी थी सघे एतिरी मदद कयी